आं जिउआव जेबो जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो जेबो जेबो असुबिदा मोनफेरनाय जायाखैमोन जेब्ला हाबा जायो अब्ला गथ' सासे लाबा लाजेनबा बे टाइम आवबो आं जेबो मोनाखैमोन आरो जिखुनु सान साननानै बेसेबांबाल' मास मोन मास मोनसेयाव बिदि जानो हायाखैमोन ओंखाम ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' आं जेसेबांनाखि गोरबोआव लानानै बिदिनो गायदों फुदों सोब खामानिखौ आं मावजोबनो हादोंमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय जेलानाखि जाबाय जानानै जानाय टाइम आव जानाय टाइमाव हस्पिटालाव थांबाय हस्पिटाल आव थांब्ला बिदिनो उदैया साबाय थायो ओमफ्राय माबाया बिदिनो टाइम जायाखै होननानै डक्टरा माबाबाय थाबाय आरो दोनबाय थाबाय दोनबाय थाबाय दाना हरसे सानसे थाबाय हरसे सानसे थानानै अखानायै हामबाय हामनानै इसे माबा सिलानि माबादों आरो गोलैदों बे सिलानि गोलैबा सिलानि गोलैनायखौ सुथेनायावबो हजोंहाय बिदिनो नार्स फ्रा सुनाय मानायजों दै गुदुं सुनाय मानायजों इसे राखांबायानोमोन आरो हामबायानोमोन गाराया ओमफ्राय गथ'वाथ' माबा खर'आव दुखु मोनदों नालाय बेखौ सानबा लाखिदों होमबानो आंनि गाराया हामखाबाय आरो ओमफ्राय जेला न'आव फैयो न'आव फैबा गाराया मोनफिबाय जेला आं गथ'खौनो लानोनो हाया आंनि गथ'खौ रावबो लानानै होआ बिखुनजोआबो लाया आंबो थिखोनोनो हाया आरो आं थाबायनोनो हाखाया आरो बेबायदि ओमफ्राय बिफायाबो फुङावनो जेनबा नयथासोआव थाङो बिफायाबो स्कुलाव बेबो लानो मोनला गथ'वा हराव जा बिफा दसे लायो बेसनो बिसनायाव उन्दुबा जे फुंनिफ्राय जे बिफा थांनाय लोगो लोगो आदथानिफ्रायनो बिसनायाव सानसे बिफा फैजासिम दुइथासो आवसो बिसनानिफ्राय थिखोजायोमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय आंनि अबस्थायाबो नायजाला ओरैबायदि जाबाय सैस थैबो गैला बुफबजोब्बाय आं बेयाव थानांगौबा आं थैगोन होननानै आङो जोंनि आइखौ माबा लानानै लेंहरनानै थांदों आरो बेबायदि आङो न'आवसो हामजाहैनाय जादों